ہم لوگ بچپن میں کھیل کے بہت شوقین تھے ہم لوگ اسکول سے آتے تھے بستہ پھینکتے تھے اور کھیلنے چلے جاتے تھے پڑھائی میں من نہیں لگتا تھا صرف اور صرف کھیل میں من لگتا تھا ہم لوگ جو ہے بہت قسم قسم کے کھیل کھیلتے تھے جو کہ بہت سے علاقوں میں ان کھیل کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں ہم لوگ جو ہے گلی ڈنڈا لکھنی ٹاس سونا گرنتھ دوڑنت لکا چھپی بیٹ بال فٹ بال والی بال اور جو ہے اندھی ریس اشوا پہ کی گاج گجریا بہت قسم قسم کے کھیل تھے جس میں ہم اور بچپن میں جو ہم کھیل کھیلتے تھے اس میں جیت کا جو ہے سب سے بڑا ہتھیار بے ایمانی تھا ہم لوگ بے ایمانی بے تحاشا کیا کرتے تھے اور ہر کھیل کا جو ہے اپنے حساب سے مزہ لیتے تھے